बे बुहुम सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सुबुं माहारि सुबुं माहारि बांनायनि जाहोनाव गोबां हाग्रा बंग्रा दानफायनाय दारिमिनारि गायसंनाय स्कुल कलेज गिदिर गिदिर गायसंनायनि थाखाय हाग्रा फोजोबस्रांनाय बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय बे बुहुमआ सानफा एफा सोलायबोनायखौ नुनो हमदों जायनि थाखाय ग्ल'बेल वार्मिं बुहुमनां दुंथाया बांबोनो हमदों आरो बे बांबोनायनि जाहोनाव आलट्रा अज'न लेयार नि रोजाथिफोराबो खमायबोनो हमदों जायनि जाहोनाव दाइरेक्ट साननि सोरांआ दाइरेक्ट बुहुमाव गोग्लैफैनाय जाहोनाव बायदि बायदि बेमार आजारफोर जानायजों लोगोसे जोंनि बुहुमनि दुंथायाबो बांबोनो हमदों बेजों लोगोसे एसिड अखा बायदि बायदि हादों बे बुहुमनि सोलायनायखौ सिगांनिफ्रायथ' जेब्ला दासिमाव जायै बिदों बांनायजो लोगोसे गासिखौबो सोलायनाय नुनो मोनदों